ग्रामीण क्षेत्रनि में काफ़ी ॿारनि जो दिमाग विकसित थिए थो बॉडी काफ़ी सुठी मज़बूत रहे थी ऐं गोर्मेंट बि हुननि खे काफ़ी काफ़ी हद तक सहुलियत ॾिए थी ऐं